मोदी सरकारु अॼु नई स्कीम कढी आहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जीअं उन्हनि ॿार घर में जनमु अचे थो धीअ जनमु अची थे तो घर में त सुकन्या स्कीम ईंदी आहे जेके थोरा थोरा पैसा भरण सां छोकिरीअ खे अरिड़हें साले में पोइ मिलंदा आहिनि उहे पैसा हुनजे इकवीह साल खां पोइ उन शादीअ जो ख़र्च थे त उहो स्कीम मां मिलंदा उनखां पोइ स्कॉलरशिप बि कढी तईं जीअनि ग़रीबनि जो ॿार कोई पढ़े नथो सघे या स्कूलनि में वॾनि कॉलेजनि में भई उनखे एडमिशन नथी मिले त उहा स्कॉलरशिप कढी वई आहे जीअं सठि मार्कू आयूं आहिनि या सतरि कंहिं जूं मार्कूं आहियूं हूंदियूं पास थी वियो उनखां पोइ उहो ख़र्चु सरकारु वहनु कंदी आहे